ہمارے گاؤں کے بہت سے پیرینٹس ایسے ہیں جن کو جو اپنے بچوں کو بیماری سے یا پیلیا سے بچانے کے لیے انہیں اچھی ڈائٹ دیتے ہیں انہیں ٹیلی صبح نہلاتے ہیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں ناخن کاٹتے ہیں بال صاف کرتے ہیں بچوں کے اور انہیں ٹائم ڈیلی نہلاتے ہیں اور پانچ ٹائم وضو کرواتے ہیں نماز اور اس کی پابندی کرواتے ہیں دعاؤں میں کا ذکر کرواتے ہیں کھانے پینے میں اچھی ڈائٹ دیتے ہیں باہری کھانے سے پرہیز کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ دودھ دہی اور گوشت اور اچھے اچھے فوٹس دیتے ہیں اور ان کے صفائی کا مستقل خیال رکھتے ہیں